शुरुआती भागके बाइकरके किछु एहन गलती कि अछि आओर ओ एहिसँ कोना बचि सकैत छै किछु एहन नियम कि अछि सुधारके जकर सख्तीसे पालन करबाक चाही